مجھے یہ جاننا تھا ویگن ڈائٹ میں کیا کیا چیزیں کھا سکتے ہیں یا ویگن ڈائٹ کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں اچھا اسپینڈ میں ہے جیسے ڈولٹی فری ہوتے ہیں اس میں جیسے ملک وغیرہ آپ کو مارکیٹ میں دیکھا کہ سوئے ملک یا پلانٹ بیسڈ ملک بھی کافی ہے

تو اپنا ایک ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا